आप अपना आर बोलै छी बिहारके लोकगीतके बारेमे तऽ इहाँके लोकगीत छै मिथिला आ मिथिलाके गीत खूब फेमस छै जाहिसँ कि हमरा आरके खूब लोकप्रिय सिङ्गर छै शारदा सिन्हा जी ओकरा बिना छठके गीत सभ अधुरा छै ओकरेसँ छठके गीते छै शुरुआतेसँ लोक कहुँ रहै देशो विदेश रहै इहाँ से बाहरो काम करै लऽ जाइत छै लेकिन एको बार जब शारदा सिन्हाके छठि कऽ गीत सुनि लए छै तऽ ओकरा आँखोमे पानि आबि जाइत छै अपन घर याद आ जाइत छै तऽ ओकरासँ छठ तऽ बिन छठ बिना बिना शारदा सिन्हाके गीतके छठ अधूरा छै धीरे धीरे मिथिला मैथिली भाषा एतना फेमस होल जाइत छै कि देश विदेशमे भी छठ गीत एतना लोक प्रेमसँ सुनैत छै कि की बतैऐ अहाँकेँ हम लोग आब धीरे धीरे उभरता धीरे धीरे मैथिली ठाकुर उभरै छै शारदे सिन्हाके आशीषसँ ओ भी धीरे धीरे मिथिलाके खूब आगे ले जा रहल छै इहाँ पर बिहारमे भी खूब सारा सङ्गीत विभाग छै जकरामे अलग अलग तरहकेँ सङ्गीतके रिकार्डिंग होबैत छै से विद्यापति तरहकेँ पूर्व समारोह अबैत छै इहाँपर दरभङ्गा रेडियो स्टेशन यऽ जहाँ बहुत बहुत नया नया स्ट्रगलर सभ जाके रिकार्ड करैत छै धीरे धीरे अपन अपन पाथ खोजैत छै कि कैसे कि करल जाइ से से